मुंहिंजे द्वारा ठहियल सभिनि खां वॾी में वॾी मुश्किल रोटी मुंहिंजे लाइ छोले भटूरे ठाहिण हुई छोले भटूरे में मूंखे छोला वापिरण में जाम टाइम लॻे पियो जेको मूंखां छोला वापरनि ई न पिया पर हुन में मां पंहिंजी माता श्री यानि मुंहिंजी मम्मीअ ई सहुलियत सां मां हुन छोलनि जी भाॼीअ खे हिक कुकड़ में रखी हुन खे सीट चारि पंज सीटी हणाये सुठी तराह ॻारे करे ऐं टमाटा ऐं बसरी कदुकस करे हुननि जी भाॼी ठाही प्लस के हुनमें हुननि जा स्पेशल मसाला लूण मिर्च हेड धाणा ऐं ई हुननि जी स्पैशल अदरक ऐं लहसन जी पेस्ट विझी करे ऐं मथां छोला विझी करे सुठी तराह हुननि खे ठाहिया प्लस हुननि सां गॾ मेदो हुनमें थोरी डही ऐं लूण विझी भटूरा बि तरया ऐं ईअं करे मुश्किल सां बि मां जीअं तीअं छोले भटूरे ठाहिया ऐं हुननि सां गॾ मां छोले भटूरे ठाहिण सिखी वयमि